ہیلو یہ بجلی بورڈ کے کسٹومر کیئر سے بات ہو رہی ہے اچھا یہ جو اس بار آپ نے بل دیا ہے یہ یہ کتنے یونٹ کا نکالا ہے اچھا تو یہ اتنے تو یونٹ آئے بھی نہیں ہیں یہ تو بہت زیادہ یونٹ کا نکال دیا آپ نے تو ایسا کیوں کرا آپ نے نہیں تو جتنے یونٹ تھے آپ نے اتنا کیوں نہیں نکالا اور یہ یہ جو اماؤنٹ آئی ہے یہ پچیس سو روپئے آئی ہے پچیس سو ڑوپئے بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو خود سوچنا چاہیے جب ہمارا ہزار روپئے کے اندر بل آ رہا ہے تو آپ نے اتنے زیادہ کیوں نکالے تو یہ تو آپ کی غلطی ہے نا اب دیکھیے اب آپ جانتے ہیں آج کل کے خرچے کتنے زیادہ ہو غئے ہیں جی جی جی جی تو اب کچھ رعایت کریے اس میں تو آپ کی غلطی ہے نا اس میں کیوں نکالا آپ نے جی جی جی ہاں تو کوئی آپ یا تو کوئی اسکیم لغائیے اس میں یا پھر کوئی ٹیرف بتائیے اس کا جس سے کہ یہ جو اماؤنٹ آئی ہے یہ جو پیسے آپ نے اتنے نکالیں وہ کم ہو سکیں جی جی جی کچھ تو رعایت کریے نا اس میں جی جی چلیے میں اتنے جمع نہیں کروں گا لیکن ہاں کچھ رعایت کریے آپ اس میں بہت زیادہ کا نکال دیا آپ نے یہ اس بار جی جی جی چلیے میں دیکھتا ہوں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آئندہ آپ دیھان رکھیے کہ اتنے زیادہ یونٹ کا نہیں نکالیں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک